अस ग्रांऽ बिच्च रौह्न्ने होन्ने ते साढ़े ग्रांऽ दी सारे कोला बक्खरी गल्ल ऐ बड़ी स्हेई गल्ल ऐ होर सारे'ला मतलब सारे बड़े अलग अलग स्टेटें कोला बी साढ़ी सारी स्टेटें कोला बी साढ़ी स्टेट स्हेई ऐ जेह्ड़ा साढ़ा जम्मू शैह्र ऐ रियासी शैह्र ऐ ग्रांऽ साढ़ा सारे कोला स्हेई ऐ ठंडी हवा ठंडी बादियां खाने पीने दे नज़ारे हर इक चीज़ दे नज़ारे न इत्थें बड़ी जगह च गेआ पर इयै नेह् नज़ारे होर कुदै नि मिले असेंगी ते ठंडी हवा दे पैह्ली गल्ल ऐ होर दिक्खने दे नज़ारे प्हाड़ दिक्खो हरेयाली पक्षी रंग बिरंगे पक्षी होर खाने दा बी मज़ा एह् ऐ केह् सब्जी बगैर सब अपने करा दी होनियां देसी कोई हैल नी होना लग्गे दा उसी कोई गलत चीज़ नी कोई टीके नी कोई किश नी ते हर इक चीज़ दा नज़ारा नज़ारा समें समें दी हर इक चीज़ मिला दी कोल स्कूल कोल हॉस्पिटल तसील बगैर सब किश साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च ऐ इत्थें ते सारे कोला स्हेई ऐ होर कदें कोई बी आवै इत्थें ते मतलब कि स्हेई गै लग्गग उसी गलत निं लगदा ऐ कुसै गी बी सिटी कोला ते स्हेई साढ़ा ग्रांऽ हर इक चीज़ दे नज़ारे गै नज़ारे मज़े गै मज़े बाकी कोई बी इसी दिक्खी सकदा आई सकदा साढ़े ग्रांऽ बिच्च बी कोई आवै दिक्खी सकदा बाकी साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च जेह्ड़े साढ़े इत्थें दे लोक बड़े स्हेई बड़े चंगे डोगरे लोक अपने यार दोस्त बी बड़े सोह्ने सब ठीक घूमने गी बी बंदा रोड दी जगह च रोड बी हैन खेत्तर जगह च खेत्तर बी हैन जित्थें अस घूमी सकने ग्रांऽ दे बिच्च हर इक चीज़ दा मज़ा मज़ा इद्धर साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च खास करियै ग्रांऽ ते बाकी ग्रांऽ इस गल्ला स्हेई लगदा कि इक ते इत्थें पोल्यूशन बी घट्ट ऐ शोर शराबा बी घट्ट ऐ शांति दा शांति कन्नै भरेआ ते बाकी ठीक ऐ सब किश ठीक ऐ यार दोस्त बी बड़े अच्छे सारे बैठने उट्ठने दा बी मज़ा पानी बी ठंडा साफ़ सुथरा पानी झज्जरा दा पानी बोलियें दा पानी खुहै दा पानी हर इक साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च ऐ ते ठीक ऐ बाकी कोई अगर कोई मसीबत बनी जा रोड बी साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च न साढ़े जम्मू स्टेट दी होर रियासी दी कोई कोई मुक़ाबला नी ऐ किसे बी स्टेट कन्नै बड़े जगहे बिच्च गेआ मगर स्हेई नज़ारे साढ़े गे न इत्थें जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ बिच्च न होर लोक बी अच्छे ग्रांऽ लोक बी बड़े अच्छे होंदे डोगरे जेह्ड़े साढ़े अपने